आं न'खरनि मानसिफोरजों बांद्राय थांनाय जाया माब्लाबा माब्लाबा थांनाय जायो आरो गोजान गोजानाव गोजान गोजानाव थांनाय जाया खाथि खालायावनो थाङो न' खरनि मानसिफोरा बांद्राय गोजान गोजानावबो थाङा बाधा होयो लोगोफोरजोंबो पिकनिक जानो थाङो बांद्राय गोजानावबो थांनाय जाया जोंनि खाथिनि जायगानि गौरां दाउखि पार्क आरो धिरबिल आरो दिप्लाइ बिदियावल' थांनाय जायो लोगोफोरजों थांनाय जायो बांद्राय गोजान गोजान थांनाय जाया खाथियावनो थाङो गोबावबो थाद्राया थाब फैयो पिकनिक थांबाय थानोबो मोजां मोना माब्लाबा माब्लाबा थांनो मोजां मोनो पिकनिक जानो आरो मानसिफोर लोगोफोर लिंबाल' थांनाय जायो बांसिन आरो न'खरनि मानसिफोरजोंबो न'खरनि मानसिफोर लिंब्लाल' थांनाय जायो बेयाव ओरैनो थानाय समाव जायगाखौ नायनो मोजां मोनो खाथि खालायाव बेरायो मा जाग्राफोरखौ जानो मोजां मोनो खाथि खालायाव मा मा दं बेफोरखौ नायनानै थानो मोजां मोनो आरो बेयावनो थानानै जायो पिकनिकखौ आरो लोगोफोरजों बिदिनो लोगोफोरजों बिदिनो बेरायफायो खाथि खालासिम बेयावनो जायगाफोरखौ गिदिंनानै नायो आरो